यहाँके पसन्दीदा खेल किरकेट हइ ब यहाँके सब अपन जोड़ा साथी बच्चा साथी आबै छै खेले खातिर वहाँसे टीम लगबै छिए दोसर दोसर अपने साथीसे लगबै छिए जेनाकि एगारह बीस रुपाके लगेलिए बीस चालिस रुपैआके मैच उधरोसे टीम आबै छै एगारह गो उधरोसे आबै छै तीन गो नहि खेलैले तैआर होइ छै तऽ चल तोहरो खेलेबौ हमहूँ खेलब खेलबै जितबै तऽ जितै खातिर जीति जाइ छै ताहिपर भी कइसेहिओ करिके लैके जब देखै छिए जीति जाइ छिए तऽ देखै छिए यूट्यूबपर धोनी आओरके बड़ा बड़ा खेलाड़ीके धोनी कोहली विराट जेना होलै बड़ा बड़ा खेलाड़ीके देखै हमहूँ आओर सिखै छिए अइसे ही खेला खेला जेना खेलै छै यूट्यूब मोबाइलमे बड़ा बड़ा लोक वहाँपर लेवल तक गेलै लेक जेनाकि हमे बच्चा आओर खेलै छिए किरकेटे जेना किरकेट खेलै छिए तऽ चारि पाँच बच्चा रहै छिए पाँच गो टीम रहै छिए इधरसे दस गो टीम रहै छै उधरसे तैओ खेलैके कोशिश कइसेहिओ करै छिए जीति जाइ छिए तऽ जे जितै छै चालिस पचास रुपैआ ओकरामे आधा हिस्सा बाँटिके खा लै छिए जेना चॉकलेटे भाइ बिस्कुट खेल खा लै छिए वालीबॉल जे खरिदै छै ओकरा रुपा किछु दै दै छिए जेना किरकेटे जेना फाटि गेलै बैट आओर जेना खरिदैके छै ओकरा सभ मिलिके जोड़ातिमे सभ मिलिके पइसा इकठ्ठा करिके कि जेना बैटे खरिदैके छै बैट खरिद लेलिए जेना बॉले खरिदैके छै सभ जोड़ातिमे मिलिके पाँच पाँच तोँ दही दस रुपा हम दै छिऔ एना करिके वालीबॉल खरिद लै छिए खरिदै हिए वालीबॉल कैपरिन्गोके किछु रुपा दै छिए फील्डिन्ग उल्डिन्ग जेना करै छै बच्चा आओर लोक जेनाकि कोइ किछु आगाँ रहै छै किछु तनि दूरमे छै खेलै खातिर फील्डिन्गमे रहै छै जेकि टॉसे उड़लै जेना टॉस चित या पट अएलै चित अएलै तऽ ओकर पट अएलै तऽ हमर जेना पटे अएलै तऽ हम कहै छिए बॉलिन्ग लेबही कि अथी बॉलिन्ग लेबही किरकेट ओ कहै छै कि हम बॉ बॉलिन्ग लेबौ तऽ हमे किरकेट लै लै छिए हमे फिलहालमे करैत रहै छिए किरकेट किएकि जेना किरकेट जितिए गेलिए जेना जीति गेलिए एक सओ सोलह रन हम मारलिए ओ एक सओ चौदहे रन जेना मा मारि पएलै तऽ ओ हारि गेलै हमे आओर जीति गेलिए तऽ हमरा रुपा जेना शर्त लगेलिए जेना पचास साठि रुपाके शर्त जीति जाइ छिए जे जितल जे जितै छै रुपाके ओकरामे सभ आधा आधा हिस्सा मिलि जाइ छै